जय झूलेलल हलो ओला मैं मां तव्हांखे बुकिंग करायो हुयो कल राति खां ॾहें बजे खां तव्हां आया न आहियो मुंहिंजे जॉब जो टाइम थी वियो आहे मूंखे टाइम सां वेसू पहुचणो आहे तव्हांखे घणी देरि लॻंदी हा अचो जल्दी जल्दी त पोइ अञां मां हेॾी देरि खां इंतिजार करे करे वेठी आहियां तव्हां खे टाइम लॻंदो न त मां ॿी काई ओला करायां ठीकु आहे